جی ہاں میں سب کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتا ہوں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے سب مل جل کر کھانا کھانے میں اور بہت سی تقریبات بھی ہوتی ہے شادی کی اور چھوٹے چھوٹے فنکشن ہوتے ہیں اس میں اور مندروں میں بھی ہوتا ہے ہندوؤں کے یہاں پہ مندروں میں ہوتا ہے اور مسجدوں میں بھی ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں دعوتیں کھانا کھلاتے مسجدوں میں بھی اور کرسمس میں کرسچنوں کے پاس ہوتی ہیں دعوتیں یہ سب تقریبات ہوتے ہیں شادی کے تقریبات ہوتے ہیں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں تقریبات ہوتے ہیں بچوں کے اور عقیقے ہوتے ہیں بچوں کے اس میں اور اور مسلمانوں میں بھی بہت سی شادیوں میں تقریبات میں ہوتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ کھانا کھانا اور گھر میں بھی ہم لوگ سب ساتھ مل کر پوری گھر والے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگ ایک دسترخوان بچھا کے بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے کھانے میں اور بہت سا مزہ بھی آتا ہے مل جل کے کھانے میں اور مل جل کے رہنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے شادی کی تقریبات میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ شادی کی تقریب ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک لوگ خاندان کے لوگ ملنے آتے ہیں اور سب سے ملاقات ہو جاتی ہے شادی میں اور مسجدوں میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں تقریبات وغیرہ وغیرہ